پرنٹ میڈیا جیسے اخبار میغزین ان سب کو پرنٹ کر کے ایک کاغذ پہ لکھا جاتا ہے اور اسے محلے میں پہنچایا جاتا ہے اور اس سے لوگ جانکاری لیتے ہیں کہ اس کے معاشرے میں کیا چل رہا ہے جس سے لوگ اب پسند اتنا نہیں کرتے ہیں یہ پہلے چلتا تھا کیوںکہ ابھی ٹکنالوجی کا دنیا ہے جس سے لوگ اپنے فون پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے معاشرے میں یا پھر ان کے ملک میں کیا چل رہا ہے تو ابھی بھی کچھ لوگ اخبار پڑھتے ہیں میگزین پڑھتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ میڈیا نیوز چینل یہ بھی کافی اچھی چیز ہے اور یہ بھی ہمیں بتاتے ہیں کہ کسی دیش میں کیا چل رہا ہے لیکن ابھی جو موجودہ حالات ہیں میڈیا اور نیوج چینل کو سرکار اپنے انڈر رکھ لیتا ہے جس سے کہ اپنے انڈر رکھ لیتا ہے جس سے کہ وہ سرکار کے اگینسٹ میں کچھ نہ بولے اور لوگ اسے مینوپلیٹ ہو جاتے ہیں اور دیکھ کر بھروسہ بھی کر لیتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ میں ایک ابھی جو سب سے زیادہ پاپولر شوشل میڈیا میں جیسے یوٹیوب پر کچھ ایسے چینلس ہیں جو آپ کو فیکٹ بتائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ ریئل میں آپ کے انڈیا میں کیا چل رہا ہے یا پھر آپ کے انڈیا یعنی آپ کے ملک کا رلیشن دوسرے ملک سے کیسا ہے جس سے کہ بہت سارے ایسے چینل ہے دا دیش بھکت ڈھرو راٹھے جنہیں دیکھنا چاہیے شوشل میڈیا پہ اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح نیوز چینل والے مائنڈ کو مینوپلیٹ کر کے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں اسی وجہ سے ہم یہ بولتے ہیں کہ ہم کو سوشل میڈیا پہ ادر سارے نیوزوں سے زیادہ بھروسہ رہتا ہے